फोटो काडूंक म्हाका चडशें लोकेशन हें जायच अशें म्हण ना कित्याक फोटो तूं खंयच काडपाक शकता जरी तर तुका एक एक वस्त मेळ्ळी ताचो तूं फोटो काडूंक शकता पूण चडसो म्हजो हांव म्हजो फोटो काडिना हांव दुसऱ्याचो फोटो काडूंक तयार आसा पूण म्हाका म्हजो फोटो काडूं चडशें लायक ना कित्याक म्हाका एक भशेन लज अशी दिसता आनी कारण हांव सोशल मिडियाचेरूय पोस्ट करिना तशेंच आनी काडलो बी जाल्यार हांव एक फावटी वॉटरफॉलार गेल्लो तेन्ना एक फावट काडलो आनी केन्नाय बड्डे तशेंच आनी कोणालोय बड्डे बी आसल्यार काडटा पूण तशें जायते मत दिना